आमकां स्कुलांत वैज्ञानीक वैज्ञानीक ए पी जे अब्दूल कलाम रघूनाथ माशेलकर न्यूटन हांचे बद्दल सांगलेले आनी गणिताज्ञ बद्दल आर्यभट्टा रामानुजन बद्दल सांगलेले हांव आता रघूनाथ माशेलकरा बद्दल थोडी म्हायती सांगता तो आमच्या गोंयचो सायंटीस्ट आशिल्लो आनी तो माशेलाक रावतालो तो इंडियन कॅमिकल इंजिनीयर आशिल्लो प्रेसिडेंट आशिल्लो तो कॉंव्सिल ऑफ सायंटीस्ट सायंटीफीक एंड इंडियन रिसर्च प्रेसिडेंट आशिल्लो इंडियन नेशनल साइंटीफीक अकॅदमीचो आनी इन्स्टीट्यूट ऑफ कॅमिकल इंजिनीयर आनी तो फस्ट चॅअरपरसन आशिल्लो ऑफ कॅमिकल ऍकॅडेमी ऑफ सायंटीफीक एंड इनोवेटीव्ह रिसर्च आनी ताका खुबशे अवॉर्डूय गावला जशे की पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री महाराष्ट्रा भूषण आनी जी फायल्स अवॉर्डस आनी तो आमचो गोंयचो सायनटिस्ट आसून आमकां बरें दिसता ताजे बद्दल उलोवपाक आनी ताजे बद्दल लोकांक म्हायती दिवपाक